हलो असां गांधीनगर खां अची रहिया आहियूं त असांखे कच्छ जो सॼो जेको आहे हिकिड़ो सॼो कच्छ घुमणो आहे असां चयूं था त असां यारहं माण्हू आहियूं उन में तव्हां असांखे छा सर्विस प्रोवाइड करे सघंदा टेंपो ट्रेवलर हा टेंपो ट्रेवलर वधीक सही रहंदी असांखे यारहंनि ॼणनि खे ऐं रेडीसन थोरो महांगो पवंदी ऐं तव्हां उन्हीअ सां थोरो घटि स्टार थ्री स्टार जेकी आहे कंहिं होटल जो असांखे बंदोबस्तु करे ॾियो त उहो सही रहंदो हा उहो छाहे त असांखे त हाणे छाहे सॼो ॾींहं त घुमण में निकरी वेंदो बाक़ी राति जो अची करे होटल में सुम्हणो त उन्हीअ हिसाब सां रामाडा या ॿी काई थ्री स्टार होटल जीअं तव्हां चओ था मारुती त उहो हलंदो वांदो न पर बंदोबस्तु माने सुठो हुजणु खपे उन होटलुनि में घटि में घटि ए सी वग़ैरह जा रुम हुजनि सुठा मस्त ऐं फुल हा बजट हाणे असांजो चार पंज हज़ार रुम जे पुठियां ख़र्चु करे सघिजे थो पियो ऐं टेंपो ट्रेवलर ए सी सुठो हुजणु खपे ए सी मस्तु हलणु खपे ऐं गॾो गॾु असांखे तव्हां इहो ई जानकारी ब ॾिजो त असांखे हिते घुमण महिल जे की आहिनि कहिड़ियूं होटलूं सुठियूं खाइण पीअण लाइ मिलंदियूं त असां असांजो जेको टे ड्राइवर हुजे उहा प्रोपर उन्हनि जॻहियुनि ते असांखे ऐं रोके करे ऐं खाधो पीतो खाधे पीते जो बंदोबस्तु थी वञे सुठे नमूने सां ऐं असां उमेदु कयूं था त तव्हां बस बस चई करे तव्हां एतिरी सॼी भलापण कयो था त सुठी ॻाल्हि आहे त बस तव्हां इहो असांजो बंदोबस्तु करे छॾियो असां सुभाणे हितां निकरंदासीं ऐं परीहं सुबुह जो परीहं सुबुह जो साढे अठे बजे खनु पहुची वेंदासीं उनखां पोइ सॼो बंदोबस्तु तव्हां जे मथां रहंदो जी जी ठीकु आहे तव्हां अकाउंट नम्बर मोकिलियो त मां उन में पैसा विझाए थो छॾियां

ओके ओके